ہمارے پاس یعنی ہمارے محلے اور ہمارے گھروں میں جو بجلی آتی ہے وہ تقریباً بیس سے بائیس گھنٹے آتی ہے لیکن جب گرمیوں کا موسم آتا ہے

اوور لوڈنگ کی وجہ سے بہت سارے علاقوں میں بجلی کٹوتی شروع ہو جاتی ہے بہت سارے علاقوں میں بجلی کم آتی ہے کیوں کہ اوور لوڈنگ گرمیوں میں بڑھ جاتی ہے بجلی کی لوگ اے سی کولر پنکھے اور تمام طریقے کے جو چیزیں ہیں اُس کو یوز کرنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے بجلی کی کھپت بڑھ جاتی ہے اور بجلی کو لوگ کافی استعمال کرتے ہیں تو تو ہمارے علاقے میں بھی یہی ہے کہ ٹھنڈی یوں کا موسم ہوتا ہے تو بجلی کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی ہے بجلی کافی کم ماترا میں خرچ ہوتی ہے کافی کم یونٹ خرچ ہوتی ہے بجلی لیکن جیسے ہی گرمی کا موسم آتا ہے ہمارے علاقے میں ہمارے طرف طرف ہماری طرف تو لوگ تو لوگ بجلی کٹوتی سے کافی پریشان ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو کافی دقتیں ہوتی ہیں گرمی میں جس کی وجہ سے لوگوں کو راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے اور لوگ بجلی کے بنا رہ نہیں پاتے ہیں تو یہ سب چیزیں متاثر کرتی ہیں گرمی میں